میرا پسندیدہ کتاب منٹو کی کہانیاں ہیں منٹو کی کہانیاں کیونکہ وہ ایک زندہ دل کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں جو گھٹتا ہے اسے پورا پورا اسی روپ میں اسی طور پر منٹو نے ان کہانیوں میں ان کو پرویا ہے اس لئے مجھے منٹو کی کہانیاں پڑھنا پسند ہے اور منٹو کی کہانیاں صرف زندہ دل کی کہانی ہی نہیں بلکہ ان کہانیوں میں چھپے جو ہمارے معاشرے میں جتنے پردے میں ہیں اس کو پردے سے باہر منٹو نے دکھایا ہے منٹو ان کہانیوں میں اس کیریکٹر کے بھیتر جو وہ خود میں محسوس کرتا ہے اس کے احساسات کو اس کے جذبات کو وہ ان کہانیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں صرف یہی نہیں منٹو اس سچائی کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کہنا صرف کہہ دینے بھر سے آپ کی قتل ہو سکتی ہے منٹو اس جذبات کو اس احساسات کو اپنی کہانی میں دکھاتے ہیں یہی سبب ہے کہ منٹو کی کہانیاں لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں لوگ اس میں پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور میں جس کہانی کی اور جس کتاب کی بات کر رہا ہوں ان کہانیوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں لہٰذا یہی سبب ہے کہ مجھے اسے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے منٹو کے خیال مجھے بہت زیادہ اندر سے اس احساسات اس جذبات کو اپنے میں بھر دیتا ہے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے آدمی کہ ہم کس طور پر اس کو اس کہانی کو لیں